आंनि फेभारेट लाइसि एबा खौरां बिलाइ ब्लगानो जाबाय जुजाइनि अर जुजाइनि अरआ आंनि फेभारेट होननाय माने जुजाइनि अरा जोंनि जाथाय जानायखौ खोन्थायो मानो होननानै बुङोब्ला जुजाइनि अर होनब्लानो बुजियो जुजाइ जाय जाथाया जानानै थांखांबाय बे जाथायखौ माब्लाबाबो खोमोरफिननो हाया जेरै जुजाइयाव जुजाइयाव अर सावोब्ला जुजाइया ब्लाव ब्लाव जोङा दोहो दोहो उखुन्दै महरै जोंबाय थायो दोहो दोहो दोहोनो लासै लासै लासै बेबायदिनो सोरनिबा बुंनाय रावफोरा सासे मानसिखौ गोसोआव नांहोयोब्ला बे मानसिनि गोसोआ गोसोआव बे खोथाया जुजाइनि अर बायदि दोहो दोहो खामग्लिबाय थायो जाय जाथाया बे सुबुंनि बुंनाय रावखौ थैब्लाबो बावहोनो हाया एबा बावनो सानब्लाबो बावहोनो हानाय गोहो फैया बेबायदिनो जुजाइनि अर लाइसिया बे ओंथिखौ फोरमायो सिगां बे जुजाइनि लाइसि जुजाइनि अर होनब्लानो बुजियो जुजाइनि अरनि मिनिंआ मा माने अर्थ'वा मा सासे सुबुंखौ बुंनायनि सिगां बेनि बे सुबुंनि उनाव बुङोब्ला बे सुबुङा बुङोब्ला माबायदि जागोन बेनि ओंथिखौ फोरमायनाय जे सासे सुबुंखौ बुंनोब्ला उन सिगां साननांगौ होननानै बे ओंथिखौ फोरमायनाय जादों जुजाइनि अर लाइसिया